विज्ञान आओर प्रौद्योगिक विज्ञान ठीक छै जतेक प्रगति केलकै हँ ओते नुकसानो छै प्रौद्योगिकसँ की छलै आदमी ओहि टाइममे धूल मट्टीसँ जरूर परेशानी छलै हँ लेकिन स्वच्छ भोजन भेटै छलै हँ एखन विज्ञान विज्ञान आबि गेल हँ स्वच्छ भोजन अहाँके नहि भेटत कोनो घर नहि अछि जे बीमारीके घर नहि अछि एकर मेन कारण की छै विज्ञान छियै सबटा चीज देखियौ अहाँके खादे पर होइ छै हमहु अहाँ खादे पर जीबै छी जते नीक विज्ञान छै ओते खरापो छै पहिलका टाइममे हमरा अहाँ लग साधन नहि छलए हँ विज्ञान एहिमे उन्नति केलकै हँ साइकिलसँ मोटरसाइकिल भेलै मोटरसाइकिलसँ चरिपहिया भेलै हँ इएह विज्ञानमे विज्ञान नीको छै तऽ खरापो छै